دیہات میں بہت اچھا کھیل ہوتا ہے دیہات میں کھیت کھلیان میدان بنا ہوا ہے تو سب بچے کھیلتے ہیں وہاں کھلا ہوا رہتا ہے کھلا رہتا ہے ہوا اچھی آتی ہے کھیلتے ہیں سب بچے اور شہر میں ہوتا ہے جو گھر پہ گھر بنا ہوا بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا ہوا ہے وہاں پہ کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا ہے وہاں کے جگہ کھلی جگہ نہیں رہتی ہے کھیلنے کے لیے کھلا ہوا نہیں آتا ہے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے وہاں شہر میں شہر میں یا دیہات میں کھیلنے کی جگہ رہتی ہے میدان کھیت کھلیان سب جگہ کھیلنے کی رہتی ہے تھوڑا سا آنگن بھی بڑا رہتا ہے تو بچے سب کھیل لیتے ہیں کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کھلے میدان میں کھیلتے ہیں شہر میں شہر میں گلی ایک تو گھر بنا ہوا رہتا ہے گھر پہ گھر بنا ہوا رہتا ہے اوپر سے گلی نے گلی تھوڑا سا بچتا ہے تو اس میں کھیلنے میں مزہ نہیں آتا ہے کھیلتے نہیں ہیں بچے سب صحیح سے دیہات میں کھیلتے ہیں بچے سب کھلے دل کھول کر کھیلتے ہیں بچے سب یہاں میدان بنا ہوا رہتا ہے کھیت بنا ہوا رہتا ہے کھیت میں کھیلتے ہیں ادھر ادھر کھیلتے رہتے ہیں بچے سب شہر میں جو پورا پیک ہوا رہتا ہے پیک میں کھیلنے میں کیا مزہ ہے پیک میں کھیلتے نہیں ہیں بچے سب ٹھیک سے کھلے کھلے جگہ میں کھیلنے میں مزہ ہے پیک جگہ میں کھیلنے میں مزہ نہیں ہے جو جگہ پیک رہتا ہے اس میں کھیلنے میں کوئی مزہ نہیں رہتا ہے شہر میں شہر میں ساری جگہ پیک ہی رہتی ہے دیہات میں جو کھلا رہتا ہے دیہات میں جگہ جگہ کھلی رہتی ہے گھر بھی بنا ہوا رہتا ہے ہٹا ہٹا کر کے سب کھلا ہوا رہتا ہے پورے میدان بنا ہوا رہتا ہے کھیلنے کے لیے بچے سب کو خوب اچھے منے من لگتا ہے کھیلنے میں خوب اچھے سے کھیلتے ہیں بچے سب شہر میں جو گھر پہ گھر بنا ہوا رہتا ہے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنی ہوئی رہتی ہے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنی ہوئی رہتی ہے بچے سب کو کھیلنے میں نہیں ہوتا بچے سب کھیلتے نہیں ہیں صحیح سے اب دیہات میں جو کھیلتے ہیں بچے سب کھیت بنا ہوا رہتا ہے میدان بنا ہوا رہتا ہے گراؤنڈ بنا ہوا رہتا ہے سب کھیلتے ہیں بچے سب